فائیو ڈسٹرکس نیم یہ ہیں فسٹ سینٹر دہلی دریا گنج سکینڈ ایسٹ دہلی شاستری نگر تھرڈ نیو دہلی جام نگر ہاؤس فورتھ نارتھ ایسٹ دہلی نند نگری ففتھ ساؤتھ دہلی ساکیت